نوزائدہ بچوں کی پیدائش کسی بھی خاندان کے لیے خوشی کا باعث ہوتی ہے اور اس کی پیدائش کے پہلے سال کے دوران مختلف ثقافتوں اور مذاہب میں کئی اہم رسومات ادا کی جاتی ہیں یہ رسومات بچے کی صحت خوشحالی اور اس کے سماجی اور مذہبی شناخت کے لیے اہم سمجھی جاتی ہے یہاں کچھ عام رسومات کا ذکر ہے جو نوزائدہ بچوں کے لیے کے پہلے سال کے دوران ادا کی جاتی ہے اسلامی روایتوں کے مطابق اذان اور اقامت بچوں بچے کی پیدائش کے فوراً بعد باپ یا کوئی اور قریبی بزرگ اس کے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہتے ہیں تاکہ اللہ کا نام سب سے پہلے بچے کے کان میں پڑے تحقیق کسی بزرگ اور نیک شخص نے بچے کو کھجور یا شہد چٹانا تحیق سنت ہے عقیقہ یہ ایک اہم رسم ہے جو بچے کی پیدائش کے ساتویں دن یا اس کے بعد کی جاتی ہے لڑکے کے لیے دو بکرے اور لڑکی کے لیے ایک بکرا ذبح ذبح کیا جاتا ہے اس کا گوشت فقراء اور رشتتے دار میں تقسیم کیا جاتا ہے عقیقے کے ساتھ بچے کا سر منڈوایا منڈوانا اور اس کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی یا سونا سطخہ کرنا بھی شامل ہے نام رکھنا ساتویں دن یا اس کے بعد بچے کا خوبصورت اسلامی نام رکھا جاتا ہے ختنہ لڑکے کے لیے یہ رسم لڑکے کے لیے پیدائش کے ساتویں دن یا اس کے بعد عموماً بچے کے پہلے سال کے اندر یا اس کے بعد بھی کی جا جاتی ہے یہ اسلامی روایت میں ایک اہم عمل ہے بسم اللہ خوانی قرآن خوانی اگرچہ یہ رسم عموماً بعد میں کی جاتی ہے بعض گھروں گھرانوں میں بچے کے پہلے سال کے اندر قرآن خوانی یا قرآن کا تعارف کرانے کی ابتدائی رسم کی جاتی ہے ہندو رواج کے مطابق شمالی ہندوؤں میں عام رسومات ذات کرم سنسار بچے کی پیدائش کے بعد کی جانے والی پہلی رسوم میں سے ایک جس ایک جس میں پوجا اور دعائیں شامل ہوتی ہیں تاکہ بچے کو صحت اور خوشحالی ملے نام کرن سنسکار سنسکار نام رکھنا یہ رسم عموماً پیدائش کے گیارہویں دن یا بارہویں دن کی جاتی ہے اس میں نجومی کی مدد سے بچے کا نام رکھا جاتا ہے اور پوجا اور دعائیں کی جاتی ہیں سوریہ درشن پیدائش کے کچھ دن بعد بچے کو پہلی بار سورج کی روشنی دکھائی جاتی ہے ساتھ ہی پوجا کی جا کی بھی کی جاتی ہے نشکرن نشکرمان سن سنسکار عوماً تیسرے یا چوتھے مہینے میں بچے کو پہلی بار گھر سے باہر لے جایا جاتا ہے اور اس سے سورج یا چاند کی پوجا کروائی جاتی ہے ان پراہ پرشان اننا پراشان سنسکار یہ رسم عموماً چھٹے مہینے میں کی جاتی ہے جب بچوں کو پہلی بار ٹھوس کے غذا دی جاتی ٹھوس غذا دی جاتی ہے اس میں پوجا اور دعائیں شامل ہوتی ہیں کرن بھید سنسکار کان چھدنا یہ سرل رسم لڑکیوں اور بعض جگہ لڑکوں کے بھی کان چھیدنے کے لیے کی جاتی ہے یہ اکثر پہلے سال کے اندر یا اس کے بعد کی جاتی ہے چوڑا چوڑا کرم مڈن یہ رسم عموموماً پہلے تیسرے یا پانچویں سال میں کی جاتی ہے جہاں بچے کا سر پہلی بار منڈوایا جاتا ہے یہ رسم بچے کی صحت اور لمبی عمر کے لیے کی جاتی ہے اور اسے گناہوں سے پاک کرنے کے کی آ علامت سمجھا جاتا ہے